जी मैम

हा हा हा मूं वट आहिनि ॾाढा बढ़िया बढ़िया जूता आहिनि तव्हां सुभाणे अचो त तव्हांखे मां ॾेखारियां सोल वारा बि आहिनि ॾाढा कंफ़र्टेबल आहिनि और अगरि तव्हां ऑनलाइन चाईंदव मां तव्हांखे फ़ोन ते पसं मोकिले छॾिदीमाव और तव्हां हुनमें पसं

हा हा मां तव्हांखे मोकिले छॾिदमि सोल वारा बढ़िया जूता नरम जेका कंफ़र्टेबल थींदा आहिनि पाएण में उओ मां तव्हांखे मोकिले छॾिदीमाव फ़ोटू अथव पसंदि करे ॾई छॾु ठीकु आहे हा मां उहो सभु लिखी ॾींदीमाव ठीकु आहे ओके